टैक्नोलॉजी में त मुंहिंजी सभिनि खां रुचि सभिनि खां पहिरीं तॾहिं जाॻी जॾहिं मां मङियल हुयसि तॾहिं मां क्लासिस पूरा करे पंहिंजा पोइ मां मुंहिंजे घोट सां ॻाल्हाइणु ईंदी हुयसि कंप्यूटर जे थ्रू तॾहिं मां कंप्यूटर सिखियसि ऐं ॾींहों ॾींहुं शादी खां पोइ त हुन ई कंप्यूटर ऐं हे सभु सिखणु ज़रूरी थी पियो छो की ॿारनि जी पढ़ायूं लॉकडाउन खां पोइ घणियूं सभु कंप्यूटर ते थी पियूं त उहो सिखियासीं हिन करे ऐं अॼुकल्ह त मोबाइल जे थ्रू ई असां सभु शयूं घुराए था सघूं ऑनलाइन घणी शयूं आहिनि चाहे उहे खाधे जी शयूं हुजनि चाहे कपिड़ो हुजे हुन सां असां टाइम बि घणो ई बचे थो ऐं टाइम बचण जे करे असां ॿियुनि शयुनि में ॿियुनि ॻाल्हियुनि में ध्यानु ॾेई सघूं था त हिन करे अॼुकल्ह ज़रूरी बि आहे सिखणु टैक्नोलॉजी खे अपनाइणु ज़रूरी बि आहे हुन सां घणे ई कम आसान थिया आहिनि असां हिते वेही करे असांजे जेड़ी धीअरूं ॿाहिरि आहिनि उन्हनि सां असां वीडियो कॉल करे ॻाल्हाए बि सघूं था त उन करे बि ज़रूरी आहे त दिक़त कोन्हे सिखण में ऐं सुठो ई आहे सिखणु त ज़रूरी आहे सभिनीनि लाइ टैक्नोलॉजी खे अपनाइणु ऐं ज़रूरु सिखिजे